جی ہاں کاروبار میں حقیقت میں کاروبار کرنے کے لیے سب سے پہلے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے بعد کسی کی سپوٹ کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ کاروبار اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس پیسہ ہونے چاہیے اس کے بعد ہمارے کاروبار آگے بڑھتا ہے اور کاروبار کرنے کے لیے جو اپنے گھر میں سب سے بڑے ہوتے ہیں جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس کو ایک سپوٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں وہ ہمارے پیچھے ہمارے ساتھ دیں کہ ہاں تم آگے بڑھو میں تمہارے ساتھ ہوں تم کاروبار کرو اور رہی بات کاروبار شروع کرنے سے پہلے کی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کاروبار اگر ہم شروع کرتے ہیں تو باحقیقت جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے بعض لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں تو پوجا کرواتے ہیں دعا وغیرہ کرواتے ہیں اور قرآن خوانی وغیرہ کرواتے ہیں اور بھی بہت سارے چیز ہے سرمائے کے برابر جو لوگ کرواتے ہیں جو جس کا دھرم ہوتا ہے وہ کرواتے ہیں کاروبار شروع کرنے سے پہلے اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ کروانا چاہیے ہم نے اپنی زندگی میں جہاں تک میں دیکھا ہوں کہ جو لوگ کاروبار کاروبار شروع کرنے سے پہلے سرمائے نہیں کرتے ہیں تو میں ان کو سکسیز ہوتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا ہوں اور نہ ہی دیکھ سکتا ہوں چونکہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے یہ کرانا مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہے کہ سرمائے کو سرمائے کرانی چاہیے کاروبار کرنے سے پہلے تاکہ کاروبار کرائے اور اس کے کاروبار میں خیر و برکت ہو اس کے کاروبار آگے بڑھے اس کا کاروبار کا ہر جگہ نام چلے ہر جگہ چرچا چلے کہ فلاں جگہ کاروبار کروائے ہیں کچھ لوگوں نے ان کا بہت ترقی ہو رہا ہے ان کی بہت کمائی ہوتی ہے اور حقیقت میں کاروبار کرنے کے لیے سب سے پہلے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور کاروبار شروع کرنے سے پہلے سرمائے کی ضرورت پڑتی ہے تو کاروبار شروع کریے اور اس کے بعد سرمائے کروائیے اور اس کے بعد دعا کروائیے قرآن خوانی کروائیے اور کسی بڑے آدمی کو لائیے جو سرمائے کی ضرورت ہے جو سرمائے کرتی ہے وہ ان کو لائیے اور کاروبار شروع کرنے سے پہلے کاروبار کریے اور کاروبار شروع کرنے سے پہلے ان کو لائیے ان کو بلائیے اور اپنے کاروبار کی شروعات ان سے ہی کیجیے جو سرمائے کرتے ہیں اور کاروبار کی وضاحت کاروبار کرنے سے پہلے آپ سب سے پہلے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کاروبار کرنے سے پہلے پیسے کے استعمال پیسے کے پیسے کو اکٹھا کیجیے اور پیسے کو جمع کیجیے اس کے بعد آپ اپنے کاروبار شروع کیجیے اور اس کے بعد کاروبار شروع کرتے کرنے سے پہلے آپ ان کو لائیے اور دعا کروائیے یا پوجا کروائیے یا پھر آپ کو جو اچھا لگے وہ سرمایہ کروائیے تو آپ کا کاروبار میں خیر و برکت ہوگا آپ کا کاروبار کا چرچا ہر جگہ چلے گا آپ کے کاروبار کا ڈنکا ہر جگہ چلے گا ہر جگہ بجے گا تو ایسے میں آپ کا کاروبار بہت جگہ نام پھیلے گا آپ کے کاروبار میں آپ کے کاروبار آگے بڑھے گا آپ کے کاروبار میں خیر و برکت ہوگا اس لیے آپ لوگ کاروبار کیجیے اور ہم بھی کرتے ہیں میں بھی کاروبار کرتا ہوں میں بھی کاروبار کاروبار جب شروع کیا تھا تو میں سرمائے کو لایا تھا مجھے لگتا ہے کہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے سرمائے کو لایا جائے اور اپنے خیر و برکت کے لیے ان سے دعا کروائی جائے ان سے قرآن خوانی کروایا جائے ان سے اچھی اچھی چیز کروائے جائے کاروبار کرنے سے پہلے تو آپ کے کاروبار میں خیر و برکت ہوگا